अज्ज दे जमान्ने च लोग चु'ल्ला बड़ा घट्ट बालदे न पैह्ले जमान्ने च दिक्खना होऐ साढ़े दादियें दे जमान्ने च गैस ते कुतै तुप्पने बी निं ही मिलदी भाई मिलदी होग ते कुदै बड्डे बड्डे घरें च होंदी होग पर गैस कुसै गी बड़ी घट्ट औंदी चलाना पर हून गैस पर सारे लोग बड़ा कम्म करा दे करदे न चु'ल्ला दा गैस पर इ'यो होंदा कि रुट्टी गै बनदी छड़ी ते चु'ल्ला दा इक एह् फायदा ऐ कि अस कन्नै कन्नै सर्दियैं च रुट्टी बनान्ने आं ते कन्नै अग्ग बी सेक्की लैन्ने आं ते चु'ल्ला लाग्गै चु'ल्ली दी रुट्टी बी बड़ी सोआद होंदी ऐ ते ओह्दे पर कुछ बी बनाओ बड़ा सोआद होंदा ऐ चु'ल्ला दे चु'ल्ली पर रुट्टी खाने दा ऐ ओह्दे पर इक अलग गै मजा होंदा ऐ ते इक गैस पर रुट्टी बनानी होऐ ते ठीक ऐ सोआद ते होंदी ऐ पर उन्ना सोआद निं होंदा जिन्ना चु'ल्ली दी रुट्टी दा सोआद होंदा ऐ गैस उप्पर ते हर इक चीज बनी जंदी ऐ पर ढोडे जेह्ड़े साढ़े इद्धरा दे डोगरें दे बड़े फेमस लोग बड़े खंदे न साग ते ढोडा ते ओह् जैदा ना चु'ल्ली पर गै बड़े सोआद बनदे ऐ ढोडे ते गैसा पर ठीक ऐ इ'न्ना ओह् पकदा हैन्नी ऐ पर जेह्ड़ा चु'ल्ली दा ढोडा होंदा ना ओह् बड़ा सोआद होंदा ऐ ते बड़ा पक्के दा होंदा ऐ शैल बने दा होंदा ऐ ते जेह्ड़ा साढ़े चु'ल्ली पर अस रुट्टी बनान्ने आं ना ते गैस दी रुट्टी पर बनान्ने आं अस राजमांह् चौल बनागे ना गैस उप्पर इन्ने सोआद निं बनदे क्योंकि राजमांह् जेह्ड़े होंदे ना एह् साढ़े इद्धरा दी साढ़े डोगरें दी बड़ी फेमस डिश ऐ राजमांह् चौल अगर अस चु'ल्ली पर बनाचै ना ते इन्ने सोआद राजमांह् बनदे ना ते सच्ची बड़ी सोआद रुट्टी होंदी ऐ ते जेह्ड़ी चु'ल्ल बी ठीक ऐ चु'ल्ल साढ़ी दादी बनांदे न घर हाल्लैं बी बल्के अस यूज करने आं सर्दियें च ते बड़ा बड़ी जरूरी जरूरी चाहिदी होंदी ऐ ते सर्दियें च हर इक घर च चु'ल्ल ते जां ङीठी बली दी गै होंदी ऐ ते ओह्दे बास्तै सानूं बड़े लकड़ियां बी लानियां पौंदियां ऐ ते बेशक ओह्दा धूंऽ बी होंदा ऐ पर पूरा अंदर बी काला होई जंदा ऐ पर नेईं फिर बी चु'ल्ली पर बैठने दा मजा कुछ चु'ल्ल सेकने दा कुछ मजा गै होर होंदा ऐ ते सारा जेल्लै टब्बर कट्ठा होइयै जेल्लै अग्ग सेकदा ऐ ता मजा कुछ होर आई जंदा ते ते कन्नै गै अस चु'ल्ली पर रुट्टी बनान्ने आं ते कन्नै गैस बी लान्ने आं पर चु'ल्ल गैस हाल्लें धोड़ी घट्ट गै कुसा गी औंदी ऐ चलाना बल्कि साढ़े अस ते साढ़ै ते घर बिच्च बिच्च कुसै होर रसोई बल्कि लोकें गी बड़ी घट्ट औंदी ऐ गैस चलाना ते इन्ना ऐ कि केईं लोक जेह्ड़े साढ़े पराने न उ'नें गी हाल्लैं गैस चलाना नेईं औंदी ऐ क्योंकि उ'नें स्टार्टिंग कोला चु'ल्ली पर रुट्टी बनाई ऐ ते उ'नें ई उस स्हाबा दी बल्कि चलानी औंदी पर केईं बारी जेल्लै जे अमरजैंसी कुदै पेई गै जंदी रुट्टी गैस पर बनाने पर साढ़े जिन्ने बी साढ़े साढ़े जेह्ड़े पराने जेह्ड़े साढ़े दादी दादा होंदे उ'नें गी घट्ट औंदी गैस चलाना गैस बी ठीक ऐ पर चु'ल्ल बी ठीक ऐ चु'ल्ली पर केईं कम्म होई जंदे चु'ल्ली पर इक ज'गा तुस रुट्टी बनाओ दूई ज'गा क्योंकि चु'ल्ल बड़ी सारी चु'ल्लां होंदियां बनाई दियां ते ओह्दे पर अस कुछ बी बनाई सकने ऐं ते गैस पर उ'ऐ जेह्ड़ा चलाई दी होंदी ऐ उ'ऐ करी सकनें ते जेह्ड़ा बनाना होऐ उ'ऐ करी सकनें ते गैस बी ठीक ऐ अज्ज दे जमान्ने च दोऐ चीजां साढ़े बास्तै बड़ी जरूरी न क्योंकि सर्दियें च हर इक कम्म करने बास्तै दोऐ चीजां हून सर्दी गैस ते अस चलाई लैन्ने आं पर सर्दियें च जिसलै अग्ग ठंड लगदी ऐ ते चु'ल्ल ते बालने पौंदी ऐ होर सर्दियें च हर इक कम्म जेह्ड़ा साढ़ा चु'ल्ली पर गै जैदा होंदा ऐ ते लोग बैठे दे बी जैदा अग्गी लाग्गै गै होंदे ऐ ते मजा औंदा ऐ अग्ग सेकने दा इ'यां बी ते चु'ल्ल जेल्लै बालदे ते सारे जेल्लै अग्ग बली दी होऐ ते सारे बड़े कट्ठे होई जंदे ऐ जेल्लै ठंड लग्गा दी होऐ सारे आई जंदे ते कन्नै चु'ल्ली लाग्गै बैठियै गै रुट्टी खंदे न ते मजा लैंदे न कन्नै अग्ग सेकदे ऐ सर्दियें च जैदा खास करियै अग्ग ते बड़ी जैदा लोग जलांदे न ते केईं ज'गा दिक्खो सर्दियें च ज'गा ज'गा लोकें अग्ग बाली दी होंदी ऐ सेकनै बास्तै ते सर्दियें च लोग बड़ा जैदा मजा लैंदे ऐ कि अग्ग बी ठीक ऐ अग्ग बालना बड़ी जरूरी ऐ सर्दियें च खास करियै गैस बी ठीक ऐ गैस दी रुट्टी बी ठीक ऐ पर गैस पर एह् ऐ कि जल्दी कम्म होई जंदा थोह्ड़ा ते अग्ग बालने थोह्ड़ा टैम लगदा ऐ पर जेह्ड़े पराने लोग होंदे ओह् बड़ी जल्दी अग्ग बाली लैंदे साह्नू थोह्ड़ा टाइम लगदा पर नेईं फिर बी जेह्ड़ी चु'ल्ली दी रुट्टी होंदी ऐ ओह् गैस दी रुट्टी कोला थोह्ड़ी दो परसैंट बल्कि शैल हैन्नी होंदी ऐ पर चु'ल्ली दी रुट्टी जैदा सोआद होंदी ऐ ते अस घर बी हाल्लें बी बालने सर्दियें च ते जैदा चु'ल्ल गै यूज करने आं ते चु'ल्ली पर गै रुट्टी बनान्ने आं क्योंकि ढोडा ते सर्दियें च सारें खाना गै होंदा ऐ चौलें दा ते सारे मतलब कि मैक्सिमम जैदा लोग साढ़े घरा दे ना ढोडा जैदा चु'ल्ली पर गै बनांदे चु'ल्ली दा गै खाना पसंद करदे न ते इ'यां ऐ कि गैस बी ठीक ऐ ते चु'ल्ल बी ठीक ऐ